हम ऑनलाइन से पंखा मंगवाए थे वह तूफ़ान कंपनी का था वो सिर्फ़ देखने में ही अच्छा था लेकिन अंदर से इतना ख़राब था जब पंखा लगाए थे तो कभी कभी कोइल जल जाता था फिर कोइल जब ठीक कराए तो कंडेंसर जलता था तो उस टाइम कंडेनसर चेक करवाते थे तो कभी तार निकल जाता था देखने में ही सिर्फ अच्छा था ना हवा ठीक से देता था ना हवा देने के लिए नीचे लेकिन देता था वह ऊपर ठीक से हवा देता भी नहीं था